جی ہاں اُتر پردیش میں تعلیمی نظام معاشرے کی بدلتی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ڈھل گیا ہے جیسے کہ آج کل لوگ تعلیم جو ہے زیادہ سے زیادہ فون کا یوز کرکے بھی حاصل کر رہے ہیں آن لائن کلاسیز ہو رہی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز ہو رہا ہے ایمو پہ اور بہت ساری ایپ ایسے ہیں جن پر ویڈیو کالنگ کے ذریعہ گوگل میٹ کے ذریعہ بہت اور ویڈیو کالنگ کے ذریعہ تعلیم دی جارہی ہے اور بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں فون پر بہت سارے ایپس ہیں جن سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے لوگ آج کل لوگوں سے ٹیوشن لینا بہت کم پسند کرتے ہیں اور فون پر ہی ساری ٹیوشن ساری تعلیم حاصل کرنا پسند کرتے لوگوں فون لوگوں کے پاس جب سے فون آیا ہے لوگ اُس پر بہت ساری چیزیں بہت ساری خبریں بہت ساری تعلیم سے سے ریلیٹڈ چیزیں اُسی پر ہی پتہ کر لیتے ہیں گوگل کرلیتے ہیں اور سارے جوابات حاصل کر لیتے ہیں تو اِس طرح سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دھیرے دھیرے سوشل میڈیا اور اِن آرٹیفیشیل انٹلیجنس کے بھروسے بڑھتا جا رہا ہے